पयलीं म्हणल्यार कायदो हो खूब किचकट खूब कठीण असो विशय अशी एक इमेज जाल्या भारतान ती खंय तरी कमी करपा खातीर कांय ज्यो एन जी ओज आसता तांच्यांनी फुडें येवन इनिशिएटीव घेवपाक जाय तांच्यांनी कांय उपक्रम करूंक जाता एनजीओच न्हय पण जे बाकीचे समाज सेवक आसतात वा राजकारणी सुद्दां लोक जे राजकारणी फुडारी आसतात तांच्यांनी फुडें येवन अशें उपक्रम राबोवपाक जाय जंय आमकां जे डेलीच्या लायफान डेलीच्या जिणेंत जे कायदे आमकां उपेगी पडटले जे लागू पडटा कांय कायदे आसतात जे जे सामान्य जे मनीस आसता तें मुद्दम ते जाणून घेवपाक वचपाना कारण तांचो त्या फिल्डा कडेन संबंदूच येना म्हणून जे कायदे कायद्याचें शिक्षण घेता तांकां तें कायदे खबर आसता पूण सामान्य मनशांक ते सहजासहजी खबर आसना म्हणून ताचो गैरफायदो खूब वेळार पुलीस घेतात वा राजकारणी सुद्दां घेतात म्हणून कांय शाळांनी कॉलेजींनी सुद्दां अशे फुडें येवन अशे बारीक सारीक उपक्रम राबोवं येता जंय ते आपल्या विद्यार्थ्यांक कायदे आसा तांचें आनी मातशें चड शिक्षण आनी मातशें चड गिन्यान दितले जाका लागून मागीर आमकां जेन्ना त्या कायद्याची ती म्हायतीची ती गरज पडटली तेन्ना ते आमी थंय लागू करूं येता वा आपल्या स्वताक आपल्या कुटुंबाक वांटूं येता गुन्यांवाचो दर भारतांत वाडला तो सगळ्यात राज्यांनी वाडला आनी ताचेर एक ताचेर एक वक्ष जाय ताचेर एक ताका आडमेळ करपाक ताका आडखळ हाडपाक सारकें वातावरण ह्या देशांत जावपाक जाय खूब वेळार कितें जाता की आतां जग हें ग्लोबल विलेज जालां सग वसुद्धैव कुटुंबकम जशें आमी म्हणटात हांगा एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचप खूब सोंपें जालां आनी कामाच्या निमतान म्हण शिक्षणाच्या निमतान म्हण खूब जाणां एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यान थळांतर करतात खूब वेळा अशेंय जाता की थळांतराच्या नांवान कामाच्या नांवान ही फक्त निमीत अशें निमतान निमीत सांगून आपल्याचेर जे गुन्यांवाचे आरोप जाल्ले आसता तक्रारी जाल्ल्यो आसता ताची ताची ख्यास्त आपल्याक मेळची न्हय म्हणुनय खूब जाणां दुसऱ्या राज्यान थळांतर करतात आनी गोंयांत हें खूब जाणोवपाक लागलां उत्तर प्रदेश म्हण वा बिहार झारखंड अशीं तत्सम राज्यां वा दक्षिणे कडली राज्यांतले जे खूब जाणां लोक येतात मानायपणाचे काम करपा खातीर खूब वेळा तांची जी पाश्वभुमी आसता तांचो जो इतिहास आसता हो गुन्यांवकारी आसता आनी त्या राज्यान आपल्याक आपल्याचेर ती तक्रार जाल्या त्या तक्रारेची शिक्षा आपल्याक मेळची न्हय म्हणुनूय गोंय हें सेफ हेवन जालां खूब जाणां खातीर तो एक स्वताक सुरक्षीत दवरपा खातीर एक जागो जाला ओर आवो जावो गोंय तुमारा अशीं जी मॅनटालिटी जाल्या ताका लागून खूब जाणां गोंयांत येतात गोंयाक स्थायीक जातात कामां करतात पूण तांचे कंडिशनींग अशें जाल्लें आसता की ती गुन्यांवाची जी तांची वृत्ती आसता ते ते सहजासहजी ती सुटना आनी तेच गुन्यांव मागीर गोंयान जातात तर अशा मनशां खातीर कावन्सिलिंगांचेंय बीन उपक्रम राबोवपाक जाय पयलीं म्हटल्यार जेन्ना एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यान वतात आतां हें काम कठीण पूण ताची गरजूय आसा तर जेन्ना एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यान मनीस जेन्ना वता तेन्ना ताची पाश्वभुमी तपासप ताच्या पाश्वभुमी ताची इतिहास ताचो पळोवप कितें गुन्यांव ताणें केल्ले आसा ताचेर कितें तक्रारी आसात काय ना हें तपासून पळोवप भोव गरजेचें आनी गोंयान वा गोंयानूच न्हय तर दुसऱ्या राज्यान जेन्ना वता तेन्ना त्या राज्यान वचपांचो वचपाचो तांचो हेत कितें हो एक असो एक प्रोफोर्मा करून किंवां एक फॉमेट असो दवरून मागीर तांकां त्या दुसऱ्या राज्यान वचपाची परवानगी दिवची आनी खुबदा हो बॅकग्रावंड चॅक न जाल्ल्यान कांय जे गुन्यांव आशिल्ले जे जावपा पासून वांटोवपाक शकतले आशिल्लें तें जायना पयलींच जर हें फिल्टर आवट जाले जाल्यार मागीर पुलिसांक सुद्दां हाताळपाक हें खूब बरें पडटलें आनी जो पुलिसांचेर जो ताण येता गरजे भायर कारण गुन्यांव इतलें वाडल्या की जे रेगुलर सद्दांच्या दिसाचे जे तांकां जीं कामां आसता त्या कामाच्या भायरूय वचून तांकां हो ताण सहन करचो पडटा तर तशें न जावचे तशें जावचे न्हय म्हणून असो क्रावड फिल्टर आवट केलो जाल्यार खूब बरें जातलें आनी मानायूच न्हय हांव अशें म्हणटा की मानायूच जे येतात ते हांगा येता आनी अशें तांच्या हातान गुन्यांव जाता अशें कांय आसना खूब खूब शिकिल्ले लोक आसता हायली कॉलिफायड ते गोंयान येतात कारण तांच्या कडेन हांगा येवन व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी रावपाक पयशे आसता तो पयसो ते कोणाकूय दिवन आपली ती वेवस्था करून हांगा घेतात आनी म्हणजे कांय अश्यो केसी जाल्यो जेन्ना एक स्टार्टअपाची सी ई ओ गोंयांत आयली आनी तिणे आपल्याक आपल्याच दोन काय तीन वर्सांच्या भुरग्याची बाळकाची तिणें हत्या केली दुर्दैवान आनी तेका पिशवेन भरून ताची डॅड बॉडी ती व्हरतली व्हरताली आनी मागीर तीं खंय तरी सांपडली तर अशे खुबशे जे लोक आसा जे शिकून शिकून सवरून गोंयान येतात आनी जीं दुर्दैवी कामां आसता तीं तांच्या कडेन हांगा घडटात किंवां ते हांगा ते करतात आनी ते अशें जावचे म्हणून प्रत्येकाचो बॅकग्रावंड चॅक करप आनी मागिरूच तांकां अशी म्हणजे एका तरेची विजा सिस्टमूच आमी ताका म्हणूं येता की हांगा जर तुमी गोंयान येता वा तुमी खंयच्या दुसऱ्या राज्यांनी वता थंय तुमी कितलें तेंप रावतले अशें एक प्रोविजनल प्रोफोर्मा करून तांकां मागीर ती परवानगी दिवची की बरें ओके तुजी इतलीं वर्सां तूं हांगासर आसतलो अमूक अमूक कामा खातीर तर अमूक कामाच्या उपरांत जर तुका तरी पूण रावपाक जाय जाल्यार तें मागीर एक्सटेंड करप वा अशें कितें करप सो हाका लागून एक रेगुलरायजेशन येतलें काय आनी आनी जे उपक्रम शाळांनी कॉलेजींनी वा समाज सेवी संस्थांनी जर हातांत घेवन सामान्य लोकांक कायद्याच्या बद्दल चड म्हायती दिली तर तें सगळ्याकूच बरें जातलें